न'खराव जोंने गासैबो मोजाङै मिलायनानै थायो गावजोंगाव गासिबो मदद होलायो गासैबो माबा मोनसे प्रब्लेम जायोला गासैबो अन्नानै आरो बुजिनानै आरो मा प्रब्लेम खौ सलब खालाम लायो बिनि थाखायनो मोजां जायो गासैबो मोजां आरो गासैबो खामानियावनो मोजाङै मोजां खामानिखौ मावफुंनानै मावफुंलायजोबो मानोना गासैबो गावनि बायदि सानो न'खाराव बिदि न'खरजोंसो मोजां न'खर होनजानाय बे गासैबो जोंनि न'खराव दङ गासैबो गासैजोंबो मिथिसार जायो आरो अनजायो आरो बुंजायो गासिबो मख'यो बिसिनि न'खरा मोजां होन्नानै बेफोर गासैखौबो जोङो नुनो मोनो बिनि थाखायनो जोंनि न'खरा मोजां आरो बेजों लोगोसे लोगोफोर जेरै आंनि लोगोफोर माखासे गोबां लोगोफोर दङ गासैबो माखासे खामानिफ्राव मोजां मोन्नाय आरो गावनि आंनि माखासे नांगौफोरखौ बिथांमोनहा लोगोफोरानो जगायनानै होयो आरो गोबां माखासे खामानिफ्राव मदद खालामो नांगौफ्राव आरो बेजों लोगोसे आंबो बिसोरनो मदद होयो आरो गावजों गाव मदद होलायो आरो बेफोर गासिबो जों गावजों गाव मदद होलायनानै बेफोर गासिखौबो जोङो गावजों गाव मदद होलायो आरो माखासे गोनां जानायफ्राव जोङो माखासे रां रुफानि सायावबो रांफोरनि साावबो जोङो गावजों गाव लोगोफोरजों मदद खालामलायो आरो गामियाव जोङो गासिबो लोगोसेयैनो गासैबो खामानिफोरखौ मावलाय लायो आरो नांगौ बेसाद माखासे बुस्थुफोरखौ गासैखौबो जोङो जायनो नांगौ बेखौ जोङो रानलायो आरो मदद होलायो बेफोर गासैबो आंनि लोगोफोर दं नाथाय माखासे लोगोफोर दङ बिसोर माखासे गावनि सान्नाय बायदिसो थाङो मदद होयालासिनो गावनिखौ सिगां नायनानै आंनि थाखै उन खालामो गावनिखौ नाग्रोनानै लाभ लस्टखौ लस खालामनानै होयो नाथाय आं बेफोरखौ आं जेबो साना अब्लाबो माखासे आंनि मोजां थानाय लोगोफोर दङ जेरै गोबां लोगोफोर दं बिसोर बिथांमोनहा मोजाङै मोजां मदद होयो गासिनावबो खामानियाव आरो गामिफ्राव आरो गामि बारनानै स्कुल कलेज आंनि लोगोफोर दं गोबांनो बिसोर बिथांमोनहा गासिबो खामानिफ्राव मदद होयो आरो गोबां मोजांजों लोगोसे गाज्रि दं होन्नाय बायदिनो माखासे बुजियि मानसिफोर लोगोफोर दङ साननै साथाम बिथांमोनहा बारा मोजां कपारेट खालामा मिथि बुजिया आरो गावनि सान्नायखौसो नायग्रोयो अब्लाबो बिनि गेजेराव गोबङानो लोगोफ्रा आंनि थाखाय गावसिनि माखासे नांगौफोरखौ दोन्थ'नानैबो आंनि खामानिखौ मदद होयो बेफोर बायदिखौ आं मोजां मोनो आरो आंबो बिथांमोननो आंनि खामानिखौ माखासेफोरखौ दोन्थ'नानै बिथांमोननो मदद होनानै होयो मोनोना गासैबो बेफोर मदद होन्नायजोंसो जोंनि लोगोफोरखौ जोङो लोगो खानानै लोनो हायो बेफोर गासिबो आरो लोगोआ सेंग्राल' नङा माखासे सिख्ला लोगो गासैबो दङ बिनि गेजेरजों जों लोगो माबायो बेफोर गासैबो लोगोफोरजों जोङो रायलायो आरो माबा मोनसे प्रब्लेम जायोब्ला जों बे जाथायफोखौ फोरमायलायनानै बिनि माखासे बिनि राहाफोरखौ नायनानै जोङो समादान खालामलायो बेफोर गासैबो लोगोफोरनि थ्रुयै जाजोबो गासिबो लोगोफोर थानानै जाजोबो आरो आरो माखासे मावनांगौ स्कुल कलेज फ्राव माखासे मावनांगौ खामानिफोर थायोब्लाबो जोङो ज' लोगोजों लोगो खामानि मावलायो आरो खोन्थालायो आरो मदद होलाय लायो आरो मावनो गोनां खामानिफोरखौ जोङो मावलाय लायो

बेनि गेजेरजोंबो माखासे उसिबिदाफोर जालालायोला जों लोगोफोरजों लोगोफोर खोन्थालाइयो आरो मावस' लायनानै होयो आरो माखासे खामानिफोरखौ जोङो मावस' लायनानै होयो गावजोंगाव लोगोजों आरो बेजों लोगोसे बेजों लोगोसे आरो गामिनि ओनसोल बेफोर गासैआवबो जों गोबां गुबुन गुबुन जायगा गामिफ्राव जोङो नुनो मोनो आरो लोगोफोर दङ आंनि बेसोर बिथांमोनहाबो असे गावनि असे बायदि मदद खालामो बिसोर गासैबो मोजाङै मोजां आरो मोजां मदद खालामो आरो बिसोरजों रायलायलायो आरो गावसिनाव लिंलाय लायो थांनो थाहैनो आरो आलासि बेफोरखौ जोङो जानो हायो बेफोर गासैबो जों आंनि थाखाय मोजां आरो आंबो बिसोर बिथांमोनखौ लाबोयो लिंनानै जानो आरो न'आवहाय आलासि हिसाबै लेंबोयो बेफोर गासिबो गावजों गाव लोगोफोरनि बेफोर गासिबो लोगोनि थाखाय गोनांथि बिनि थाखायनो मोजां लोगो आंहा मोजां लोगोफोर दङ आरो बेजों लोगोसे गाज्रिफोर माखासे गाज्रिबो दङ अब्लाबो साफा सानै गाज्रिबाबो गोबां बांसिनानो मोजां बेफोर बायदि लोगो दं बिनि थाखायनो आङो मोजाङै लोगोफोरजों इन्टारेस्ट खालामो आरो मोजाङै थायो आरो रंजायो